میں دلی میں بڑھتے ہوئے پالیوشن کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جیسے کہ دلی میں جو پالیوشن ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمشیہ جو یہاں کی ایئر کوالیٹی ہے وہ ہمیشہ لو رہتی ہے سب سے زیادہ خراب جو ایئر کوالیٹی ہے وہ دلی کی ہی رہتی ہے بڑھتے ہوئے پالیوشن کی وجہ سے اس پالیوشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جیسے کہ آئی فلو وغیرہ جو ہے آئی فلو جو ہے وہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ وہ پالیوشن کی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے وہ ہے آئی فلو تو اس یہ ایک سب سے بڑی وجہ ایک سب بڑی پریشانی یہ ہے اور دوسری میرے نزدیک جو پالیوشن کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہیں سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے وہ اچھا آکسیجن نہیں لے پاتے ہیں تو جس سے ان کی لوگوں کو کی صحت کو بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو دلی میں ایئر پالیوشن جو ہے وہ انسان کی نقصان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے